पशु उत्पादों के प्रसंस्करण के कुछ सामान्य तरीके हैं जैसे की पशुओं का का आहार के रूप में लोग उपयोग करते हैं जैसे उनमें प्रोटीन है खनिज है विटामिन है आदि का उपयोग करते हैं मांस के प्रसंस्करण में जानवरों का वध करना मांस को काटना सुनिश्चित करना कि उनमें कौन कौन से ऐसे उनके ऐसे अंग है जो खाने में प्रोटीन देते हैं उनका उपयोग करते हैं इनको बेचकर लोग पैसा कमाते हैं और हमारे यहाँ जानवरों को को मारकर उनकी पैकेजिंग करते हैं उनको बेचते हैं उनको खाने में उपयोग करते हैं पशु पालन क्षेत्र में भारत के बहुत से पशु ऐसे पाले जाते हैं उनका ऐसा कुछ लोग अपने धार्मिक पूजा पाठ के लिए भी उनका उपयोग करते हैं उनकी कटाई करते हैं जैसे की बकरा ईद पर बकरा को काटना